جی گڈ گڈ مارننگ سر میری بات اسٹیشنری شاپ کے آنر سے بات ہو پا رہی ہے کیا ہوں وہ اسٹیشنری کے تعلق سے کوئی کچھ سامان لینا تھا مجھے سر سر اگروال کمپنی کا لینا ہے سر جی وہ کچھ پین چاہیے تھے سر اور کچھ کاپی چاہیے تھی اور کیا بولتے ہیں اسکیل چاہیے تھی اور شیذر چاہیے تھے اور یہ سب تقریباً سب بیس بیس پیس چاہیے تھی مجھے اس کا ریٹ کیا لگے گا سر جی سر تب بھی سر ریٹ کیا ہے کاپی کا ریٹ بتا دیجیے سر جی مجھے سر صرف اگروال کمپنی کا چاہیے سر صرف جی جی یہ ایک سو بیس والا مجھے بیس پیس لینا تھا تو اس کا کیا ریٹ پڑے گا سر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پچیس پرسنٹ سر ٹھیک ہے سر اور ربڑ ہوں اس کا کیا ریٹ ہے سر

چار روپئے پڑ جائے گا سر جی بیس پیس وہ بھی کر دینا اور پینسل جی سر سر وہ بیس پیس کر دینا اور اس کو مجھے آن لائن کروانا ہے تو پھر کیسے کیا آپ کیا حساب ہے بتائیں آپ آن لائن کروا سکتے ہیں کیا ہوم ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری کروانا ہے سر اس کا کیا چارج آئے گا بتا دیتے جی بتا دیتے ساٹھ روپئے پورے جتنے ساٹھ روپئے کلو کے اعتبار سے سر جی تو وہ سر کتنے دن میں آ جائے گا سامان کتنے دن میں آ جائے گا میرا یہ سر ڈیلیوری کتنے دن میں ہو جائے گی میرے گھر پہ ہفتہ بھر سر پورا آٹھ دن کے اندر پکا پکا آ جائے گا نا سر جی سر فائنل کر دیجیے اس کو بک کر دیجیے میں آپ کو آن لائن پے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر تھینک یو